अॼु कल्ह माण्हुन जी अ अलॻि अलॻि तरीक़े जो अ ना नाचु पसंदि कंदा आहिनि कंहिंखे कीअं थो वणे त कंहिंखे कीअं थो वणे अलॻि अलॻि तरीक़े जी नचण जी सिखिया माण्हू वठंदा आहिनि कंहिंखे बॉलीवुड गाननि ते थो वणे बॉलीवुड जा गाना धमाकेदारु उन्हनि ते थो वणे त कंहिंखे भरतनाट्यम सिखे थो कोई हिपहॉप थो सिखे सभु अलॻि अलॻि तरीक़ा आहिनि माण्हुनि जा ऐं असां सभु असां सिंधी माण्हू अ लाॾनि ते हिननि ते बि असांजा बि अलॻि अलॻि नाचु हूंदो आहे त सभिनिनि माण्हू जो अलॻि अलॻि तरीक़ा आहे कंहिंखे कीअं थो वणे कंहिंखे कीअं थो वणे नचण जो जामु तरीक़ा आहिनि हूंअं त कंहिंखे बॉलीवुड जा गाना वणनि था त उनते था नचण जी सिखिया वठनि ऐं कंहिंखे कीअं मतलबु कंहिंखे कीअं उनमें अ रुची थी मिले कंहिंखे कीअं थी मिले त अलॻि अलॻि तरीक़ा आहिनि माण्हुनि जा ऐं इहो ई आहे